जय झूलेलाल अचो अचो दादा घणनि ॾींहंनि खां पोइ आया आहियो असांजे दुकान थे तव्हां अचो अचो वियो वियो वियो ओया कुर्सी दो इसको कुर्सी कुर्सी हा वियो दादा कुर्सीअ ते दादा हाणे छा पीअंदा चांहि पीअंदा पाणी पीअंदा हा अड़े भाऊ खे पाणी पिआरो ॿियो भाऊ तव्हांखे छा ॾेखारियांव

हा दादा मूं वटि आईं आहे टीशटूं मस्तु आहियूं अथव फ़ुल बाउनि सां एक्सेल में हा घणी ॿ टे ॾियांव हा हा ॾिसो ॾिसो तव्हां चूज़ कयो हीअ ॾिसो हीअ अथव हीअ अथव हीअ अथव हा हा हा हा आहिनि न सभ आहिनि हा हा साइज़ कहिड़ी हुजे साइज़ नंढी वॾी ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा हीअ हीअ ॾिसो हीअ हीअ टीशेट अथव सुठी ॾाढी हीअ कलर बि ॾाढो सुठो अथव लेटेस्ट कलर अथव हा न बि पाए पाए करे ॾिसो न बि वापसि वठिजो तव्हां हा इहे खणी वञो घणियूं टे ॾियांव कॉटन कॉटन कॉटन जो कपिड़ो गरमी लॻी पेई आहे कॉटन जो इस्तेमालु न न इहो हाणे ॾाढो सुठो आयो आहे कॉटन जो कपिड़ो ॿियो छा ॾेखारियांव हा मै मैचिंग जींस अथव न हीअ हीअ जींस अथव हिकदमि हिकदमि मैचिंग अथव कलर हा हा हा असां वेठा आहियूं न दादा कंहिं महिल बि तव्हां खणी अचिजो हा हीअ घणो पैक कयां ॿ टे हा हा हा असां वेठा आहियूं न दादा ॿियो कुझु ॿुधायो हा हा हा दादा तव्हां चिंता ई न कयो मां तव्हांखे हिकदमि ई चीप ऐं सुठी ॾींदोमांव शइ तव्हांखे चीप ऐं बेस्ट न मां अघु जो फ़िक़्रु ॿेफ़िक्र रहो असां वेठा आहियूं तव्हां असांजा झूना कस्टमर आहियो अॻि में ई हा हा हा वांधो न आहे हुन में वांधो न आहे असां सभु पैक करे रखूं था जय झूलेलाल भला